ہیلو کیا آپ امیزون سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپیے کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں دکھتا ہے اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لمبا ہے جس کی وجہ سے کپڑے پر آئرن کرتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں کافی سارے آپشن ہیں جیسے سوتی کپڑے کا نائلون کپڑے کا ہدی کپڑے کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی ہے شکریہ